हा मां ॾिसंदी आहियां कीअं सागर हूंदो आहे कि हुन में लहरां उथंदियूं आहिनि मथां सूरज कीअं हूंदो आहे हुनजी किरण बि ईंदियूं आहिनि त हुन सां हुनजे हिसाब सां मां ठाहींदी आहियां कि भई कुझु नई चीज लॻे थी पेई उहो ठाहियां या कुझु पंहिंजे मन जी गहराइयुनि में पंहिंजो ॾिसंदी आहियां कि हा भई इहो हीअं हीअं हुजिणो खपे कीअं हिक ॿार पंहिंजे पंहिंजे ॿार हिक माउ पंहिंजे ॿार खे खीर पीआरींदी आहे कि हुनजो एहेसास कीअं थिए थो पियो त उहो चित्र कीअं माण्हू ठाहींदो आहे कि भई ठाहींदो आहे हुन खां पंहिंजो खीर पीआरे थी पेई या हिकु नाव हूंदी आहे कि पाणीअ में कीअं तरे थी पेई कि भई ॿ माण्हू हुन ते वेठा आहिनि ॿेड़ीअ वारो हलाए थो पियो पंहिंजो अॻिते हुन पार पुॼाइणो आहे माण्हुनि खे त हुन हिसाब सां हुन चीज जी मां सोच रखी करे हिनखे ठाहींदी आहियां